मछली पकड़ने के लिए जाल ले जाना पड़ता है उसके लिए बंसी ले जाना पड़ता है और बहुत कुछ ले जाना पड़ता है और वहाँ पर मछली पकड़ने में कम से कम दिनभर तो लग ही जाता है दिनभर लगता है वह भी बारिश रुकती है उसके बाद ही मछली ज़्यादा से मिलती है और मछली ऊही कम से कम जैसे तलाब की मछली हो पोखर का मछली हो यही सब मछली उस दिन मिलती है और अगर बारिश रुक गया तो मछली तो काफी मिलती है और बारिश ना रुकी तो वहाँ पर समय लगता है फिर दे बारिश रुकने के लिए जैसे पानी गन्दा होता है ना तो उससे मछली थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है साफ पानी होता है तो उसमें कम मिलता है इसलिए फिर उसपर देखाई देता है तो हो जाल हो गया हम लोग आर सी बनाते हैं मछली पकड़ने के लिए जो बाँध पर लगा देते हैं इससे ही मछली पकड़ते हैं और जो हम लोग मच्छरदानी टांग के जो सोते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं बहुत तरह के जुगाड़ होते हम लोग के मछली मारने का

थैली वग़ैरह हर चीज़ लेना परता है वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए